हेल' आदा नो नोंथांनि नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ नोंना दखानाथ' खुलायैनो दंना दा जोंनि गामियाव मोनसे माबा मोनसे राइजोयारि मिथिं जानो नागिरदों बे मिथिङाव जोङो नोंथांनि दखानाव माखासे राइजोफोरनो जाहोनो थाखाय माखासे जाग्रा मुवा बेसाद जेरै सिंग्रा साहा बेफोरखौ नांगौ जानायलाय दा नोंथांनि दखानाव जों दा मोनसे बै माबानि थाखाय मोननो हागोन ना हाया बेफोर जामुंफोरखौनो सोंहरनाय जादों आरो बेखौ सोंहरनो हायोब्ला बेखौ जोंनो हरनो हायोब्ला जों माखासे गासै सेजौ बाजौ सुबुंफोरनि थाखाय जा सुबुंफोरनि थाखाय गोनांथि जागोन बादिखौ जों बुहुद दामफोरनि थाखायनो नोंथांनिसिम अर्डार खालामनाय थाबाय